हल्लो हॅं भैया अहाँ मतलब साईं के यहाँ दोकान सऽ बोलै छियै

जी बोलली कि अहाँके दोकानमे तनी के मतलब कि हल्दी के पैकेट लै गेल रहली यऽ ओ एक्सपाइर रहलैक अय बताऊ

ले जाइ छी अहीं के दोकान सॅं या फिर अहाँ के जे दोकान के सामान सब जे चिन्नी आटा उटा सब अहाँ के दोकान सॅं ले जाइ छी हॅं हम ये पाँच तारीख के ले गेलियै हय फेर जे मतलब कि हॅं मतलब कि अहाँ के दोकान के पर अहाँ न रहली अहाँ के कोइ मतलब कि बेटा हो या कोइ न रहलक हँ दोकान पर तब हम ले गेल बा जी पाँच के अहाँ के मतलब दोकान पर ले गैल रहली हम हॅं ओ तऽ हल्दी के पैकेट लेली तऽ ओ मतलब कि अहाँ के जे दोकान सऽ लेली हल्दी के पैकिट रहलै एक्स्पैरी रहलै जी हमे तऽ अभी तक कोनो काम कियै छियै तऽ हम घर पर ना रहलियै तऽ हमरा घरके आदमी बतैले कि अहाँ कोन दोकान सऽ ले अलियै ई देखू हल्दी के पैकेट एक्सपाइर है ई हमरा घरके आदमी बतैलक हॅं एक्सपायर पाकैट छै तऽ ई जे मतलब कि ई जे गलती नहीं न होइ छै अहाँ के जे हम आटा चिन्नी ले जाइ छी ओहू मे कमी रहै छै अहाँ से बताऊ जी हम समझलियै जे अहाँ के जे काँटा पर तौलै छी ने अहाँ सब हम अपना घरे ले गेलियै जब तौललियै ओहिमे पचास ग्राम कम निकल लऽ यहाँ पर तऽ पूरा हमरा देलक यऽ मतलब एक किलो रहलक यऽ घरे तौललिय नओ सए पचासे ग्राम पुरलक हऽ ठीक छै न ठीक छै हम अभी तऽ ना आ पबै आ हो सके तऽ हम ओहो सामान रखले छी घर पर रखले छी हम अपना हम कल्हे होइ तऽ हम अहाँ के दोकान पर ले के आयब और अहाँ हमरा बदैल देब ठीक होइ ठीक छै ई सब हॅं लेकिन अहाँ सब ध्यान दियौ कि एक्स्पैरी तऽ न दैके न देबे के चाही आदमी सबके तबियत खराब हो जाइ छै बहुत जादा दिक्कत होइ छै बर बीमारी शुरू हो जाइ छै नोकशान दायक होइ छै अहाँके पैकिट देख कर के खरीदू हॅं

जी ठीक है तऽ हम कल्हे अबै अहाँ के दोकान पर ठीक हबऽ आओर अहाँ हमरा ई सामन बदल देब ठीक ठीक आओर कहै के छलियऽ